आइ बिहार बदलि रह रहल अछि तकर कारण अछि महिला आओर ओहोसँ बेसी पैघ कारण अछि महिला शिक्षा आइ बिहारक साक्षरता दर खास कऽ के महिलाके साक्षरता दर पिछला दससँ बीस वर्षक मध्यमे बहुत सुधार भेल हन जे महिला साक्षरता दर थर्टी थ्री थर्टी सेवेन पोइन्ट थर्टी थ्री थर्टी सिक्स पोइन्टके बीचमे रहैत छल से आइ सिक्सटी थ्री सिक्सटी सेवेन प्वा पोइन्टके बीचमे अछि तकर कारण अछि जे महिलामे जागरुकता बढ़लै हेँ ओ आब साइंस आओर टेक्नोलोजीसँ जुड़ल हेँ लैङ्गिक समानतामे बहुत बेसी सुधार भेलै हेँ आब जे पहिने महिला स्वयं बेटी भेलापर रुष्ट होइत छलथि दुःखी होइत छलथि आब ई सोच बदललै हेँ आब बेटियोके बेटे जेकाँ शिक्षा दैत छथिन बिहारक समाजमे ई बदलाव सरकारक प्रयाससँ सम्भव भऽ सकलै हेँ महिला शिक्षाके एतेक बेसी जोर बिहारमे देल गेलै जे आब लोकके बेटी बोझ नहि बुझाइत छै बल्कि बेटिए ओकर उद्धार करतै से लोक सोचय लागल हेँ आओर खास कऽ कऽ बिहारक सर बिहार सरकारक ई देन छै या ई कहियौ जे ओकर सोचमे लोकक सोचमे बदलाव जे एलै हेँ से तकर कारण छै बिहारमे शिक्षाके क्षेत्रमे बदलाव किछु दिन पहिने तक हम देखने रही जे हमर बहिन बेटी या समाजक आओर महिला मतलब प्र प्राइमरी एजुकेशनके बाद अक्सर पढ़ाइ नहि करए तकर कारण छलै जे नजदीकमे विद्यालय नहि छलै आओर समाजमे एहन तरहक गप या एहन तरहक कुरीति छलै जे महिला बाहर नहि जा सकैए लेकिन वर्तमान सरकारक द्वारा आब हर पञ्चायतमे हाइस्कूल तकके व्यवस्था आसानीसँ कऽ देल गेलै हेँ तऽ आब कमसँ कम हर बच्चा खास कऽ कऽ महिला लड़की दसमा पास तऽ करबे टा करैए ओकर बाद अगर दसमा पास कयलाक बाद ओकरा नजदीकके कोनो कॉलेजमे आइ प्लस टू तक सेहो भऽ गेलै हेँ बहुत सारा हाइ इस्कुल तऽ ओकरा प्लस टू तक सेहो शिक्षा भेट जाइत छै उएह ठाम आ ओकर बदलामे ओकरा सरकारसँ प्रोत्साहन राशि सेहो भेटैत छै ईसभ एहन किछु किछु पोइन्ट छै जे जाहिसँ महिला शिक्षामे बदलाव भेलै हेँ आधुनिक युगमे मोबाइल एहन एगो साधन छै जे घर बैसल बहुत सारा चीजके बदलि देलकै हेँ महिला सेहो मोबाइल चलबैत छथि देखैत छथिन जे ओकरामे जे बदलाव एलै हेँ ओ देश विदेशमे जे महिलाके बदलावक कारण छै से शिक्षा छियै तैँ साइंस आओर टेक्नोलोजीके सहयोगसँ ओहो अपन जीवनके बदलि रहल छथि लैङ्गिक समानता धीरे धीरे इएह दुआरे सुधरि रहल छै आओर लोक आब बेटा बेटीमे फर्क नहि बुझिके आओर बराबर मात्रामे बराबर स्थितिमे दुनूके पालैत पोषैत छथि आब बेटी भेनाइ कोनो बोझ नहि बल्कि एगो वरदान छियै